نوزائدہ بچے كی دیكھ بھال كے لیے بہت سارے اقدامات اُٹھائے جا سكتے ہیں بچوں كو صاف سُتھرا ماحول ملے اور وہ خیر صحتمند حالات كی وجہ سے بیمار نہ ہوں اُن كی دیكھ بھال كے لیے ہمیں بہت ضروری ہے كہ صاف سُتھرا صاف صفائی كا بہت خیال ركھنا چاہیے كیونكہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اُن كو بیماریاں بہت جلدی لگتی ہیں كہ اُن كو بیكٹیریا كٹانو بہت جلدی اثر كرتے ہیں بیماریوں كا اثر بہت جلدی ہوتا ہے اِس لیے اُن كی دیكھ ریكھ كرنا اور زیادہ ضروری ہے اور بہت اُس میں سترک رہنا پڑتا ہے اور اُن كے گندگی ںہ ہوں اُن كا جو شوش ہوتا ہے اُس كو صاف ركھنا ہوتا ہے كہ كوئی بیماری اُن كو نہ لے لے دوائیاں ٹائم پہ ہوتی ہیں اور اُن كو صاف صاف صفائی كا بہت خیال ركھنا ہوں اُن كے آس پاس كہیں مچھر وغیرہ نہ ہوں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں كہ اِن بچوں كے لیے بہت دیكھ بھال كی ضرورت ہوتی ہے كہ بیماریاں بچوں كو بہت جلدی گھیرتی ہیں